ہیلو جی ونے کلاتھ سے بات کر رہے ہیں آپ مجھے بارہ ٹی شرٹس کا آڈر دینا تھا اور چھ لوورس کا جی سائز جو ہے وہ ٹی شرٹس کا تو میڈیم رکھیے گا اور لوورس کا جو ہے وہ ایکسل سائز دیجیے گا جی ایڈریس میں آپ کو اسی نمبر پر واٹس اپ کردوں گی اور جی تو پر ٹی شرٹ کے حساب سے کتنا پڑ جائے گا تین سو روپے ٹی شرٹ اچھا اور لوورس ہزار روپئے جی جی پر پیس ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہی ہوں میرا آڈر تو بڑا ہے تو آپ مجھے ڈسکاؤنٹ دیجیے پورے آڈر کا آپ مجھے تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیجیے

ٹھیک ہے آپ مجھے تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے دیجیے صحیح ہے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ